ई मतलब जीवनमे हमरा सबसे महत्वपूर्ण सबक़ भेटल हमर न दसमा के बोर्ड इग्ज़ैम रहय तऽ ओहिमे ने हमरा ने परिवार के प्रेसर रहय एक तऽ मतलब जे गारजियनके जे हम तैयारी तऽ हम बहुत अच्छा करलहुॅं र मगर परिवार के एकटा प्रेसर रहय जे मतलब यदि हमरा ने कम नम्बर आबि जाइ छै तऽ ओहो सॅं दिक्कत छै जे परिवार कहतै जे एते पढ़ली आओर एते कम नम्बर अयलहुॅं आओर हम ई इग्ज़ैम दय लए जे गेलौं तऽ घबराहट रहय तऽ हमरा जे चीज नहि अबितो रहय ने ओहो हमरा किछु किछु छूटि गेल आओर ओहिसॅं की भेल तऽ हम तऽ प्रथम श्रेणीसॅं पास कए गेलहुॅं मगर ने हमर जे मतलब लक्ष्य रहय जे मतलब जादा से जादा मार्क आनी अच्छा सॅं अच्छा जाहिसॅं परिवार के नाम रौशन होइ ओ नहि भए सकल तहन फेर बारहवींमे गेलहुॅं तऽ बारहवींमे हम फेर ईसब चीज़ के बिसरि के मतलब नहि जे मतलब अपन तनाव नहि लए कऽ अपन फ्री माइंड सॅं अपन पढ़ाई करलहुॅं आओर पढ़ाई करलहुॅं आओर सब किछु भूलि कऽ तऽ ओहिसॅं की भेल हमर ख़ाली पढ़ाई पर फ़ोकस भेल पढ़ाई पर जे फ़ोकस भेल तऽ हम जे फेर इग्ज़ैम देलहुॅं तऽ हमर बहुत बेहतर रिज़ल्ट आयल जाहिसॅं कि हमर ने घर के लोक सब बहुत ही खुश भेल आओर हम बाहरमे रहि के जे पढलहुॅं तऽ ओहिसॅं हमर घर के लोक के बहुत ही अच्छा फ़ायदा भेल